ہاں ہم نے بہت بار رننگ ورزش کی کوشش کی ہے جیسے کہ ٹریل رننگ یا اسپرینٹ وقفے کی اور اور دوڑنے سے ہم کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور فٹ رہتے ہیں فٹ رہتے ہیں صحت مند رہتے ہیں اور اس سے بہت مدد ملتی ہے دوڑنے سے شریر کو کئی طرح سے فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ دل مضبوط ہوتا ہے وزن اگر کسی کا زیادہ ہو تو کم بھی ہوتا ہے اور مناسب طور پر سواستھ بہترین رہتی ہے دوڑنا دل کی بیماری کو کم کرتا ہے کرتی ہے اور دل کو بہت مضبوط کرتی ہے دوڑنے سے تمام پریشانی کم ہو جاتی ہے مانا ہلکا ہوتا ہے من ہلکا ہوتا ہے دوڑنے سے چنتا پریشانی دور رہتی ہے دوڑنے سے دوڑنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے مانس پیشیاں میں طاقت بڑھتی ہے اور مانس پیشیاں صحیح سے کام کرتی ہے دوڑنے سے شریر کے انگ مضبوط ہوتے ہیں اور رہتے ہیں اس طرح دوڑنے سے مدد ملتی ہے صحت مند رہنے کے لیے